میرے علاقے میں میڈیا اور تفریح صنعتوں کا کافی تنوع پایا جاتا ہے ٹیلیویژن طویل عرصے سے اہم ذریعہ رہا ہے جہاں لوگ خبرے ڈرامے اور مذہبی پروگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں خاص طور پر فیملی ڈرامے اور تاریخی سیریز بہت مقبول ہیں تاہم حالیہ برسوں میں ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ نوجوان نسل ٹی وی سے زیادہ ڈیجیٹل پلیٹفامس کی طرف مائل ہو گئی ہے یو ٹیوب پلیٹفام پلیٹفامس پر ویب سیریز فلمیں اور اور ولاگس دیکھنا عام ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے دستیابی نے ہر عمر کے او ٹی ٹی نیٹ فلیکس اور دیگر او ٹی ٹی افراد کو اپنی پسند کی تفریح منتخب کرنے کا موقع دیا ہے ریڈیو کا استعمال کم ہوا ہے مگر کچھ لوگ سفر کے دوران یا صبح کے وقت خبریں یا موسیقی سننے کے لئیں اب بھی ریڈیو سنتے ہیں فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگ بھی بہت موجود ہیں خاص طور پر علاقائی سینما کا رجحان بڑھا ہے مجموعی طور پر دیکھا جائے تو میڈیا کے ذریعے میں تبدیل آئی ہے ذرائع میں تبدیل آئی ہے اور روایتی ذرائع ٹی وی ویڈیو سے جیڈیٹل پلیٹفامس کی طرف رجحان بڑھا ہے لوگ اب زیادہ تر زیادہ ذاتی حسب منشا اور انٹرایکٹیو مواد کو ترجیح دیتے ہیں